गामि ओनसोलाव हारिमुवारि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गामि ओनसोलाव फुटबल आरो गोबां गेलेमु गेलेनाय जायो फुटबल गेलेनो थाखाय जिनै नैजिनै नैजिनै गेलेगिरिनि गोनांथि जायो मानोना फारनैबो टिम जों जिसे जिसे गेलेगिरि थानाय जायो बे गेलेनायखौ दैदेननो थाखाय गेजेराव सासे दैदेनगिरि एबा रेफारि मेन थायो आरो आरो साइड नि लाइन जों खारग्रा सानै लाइन्समेन एबा जाज होननानै थायो बेनि गेजेरजोंनो खेलाखौ सालायनाय जायो आरो आरो ओनसोलाव गोबां गिदिर गिदिर गेलेगिरिफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलजों गेलेनानै मुंदांखा एबा मुंदांखा एबा ओनसोलखौ मुंदांखा एबा मुंदांखा एबा ओनसोलखौ मुंदांखा खालामो ओनसोलखौ गेलेनायनि गेजेरजोंनो गेलेनाया गोबां गेलेनायखौ गोबां गेलेनाय जायो मानोना गामि ओनसोलाव उन्दै गथ'फोरा गोबां रोखोमनि गेलेनाय गेलेयो जेरै थाखुमानाय एबा एबा क्रिकेट क्रिकेट ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय गर गेलेनाय बेफोरखौ उन्दै समाव गेलेनाय जायो उन्दै समाव गेलेनाय जायो आरो बै गेलेनायजों गाव गावखनि रोंगौथिखौ दिन्थिनाय जायो आरोखि बेनिखायनो गेलेनायखौ ओनसोल एबा गामि एबा ओनसोलाव आरो गामि गोथौआव बे गेलेनायखौ लाखिनो गोनांथि गेलेनायानो मानसिखौ फ्राद मोनहोयो गेलेनायानो सुबुंनि देहाखौ राफोद खालामो आरो गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै गोबां रोखोमनि गेलेनानै गावनि मुंखौ गोजौआव थिखांनो हायो बेनिखायनो गेलेनाया गामि ओनसोलाव गोनां गेलेनायखौ गेलेनायखौ माब्लाबाबो बानो नाङा गेलेनाया जादों मानसिनि गोबां देहाखौ देहा सोलेरखौ फ्रि खालामो आरो गाव आरो बे गेलेनायजोंनो गावनि ओनसोल एबा गामिखौ मुंदांखा खालामनो हायो बेनिखायनो गेलेनाया गोनां गेलेनायखौ माब्लाबाबो गारनो नाङा सुबुं जानानै बेनिखायनो गेलेनाया ओनसोलाव गोनांथिथार